लोग अक्सर बचपन से देखते आते हैं शोज़ में कार्टून सिरियल्स में कि टूटता हुआ तारा से आप जो भी प्रार्थना माँगते हैं या जो भी विश माँगते हैं वो अक्सर पूरी होती है तो जब हर अपन बचपन में छोटे होते हैं तब हर बच्चे के मन में ये बात आती है कि अगर कभी वो टूटता तारा देखे तो वो उससे कोई अपनी मनपसंद चीज़ माँग लिया विश माँग लिए जो वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में कि उसको मिले तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं शायद आठ दस साल का होऊँगा मैंने तब पहली बार टूटता तारा देखा और मैंने माँगा रहा कि मैं उस टाइम क्रिकेट बहुत खेलना पसंद करता रहा तो मैं क्री मेरे को एक क्रिकेट बैट मिल जाए और कुछ टैम बाद मैंने अपने पापा से भी वो चीज़ मांगी तो मेरे को वो चीज़ मिली लेकिन वो बचपना रहता है और एक बिलिभ रहता है कि हाँ अगर मैंने मँगा है इससे तो शायद हो सकता है वो मेरे को मिल जाए तो ये एक बचपन में अच्छा अनुभव होता है कि आपकी कोई चीज़ माँगो और आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सपीरीएन्स रहा मेरा और मैं चाहूँगा कि बचपने में अगर इंसान कभी कुछ ऐसा करना चाहे तो बिल्कुल करे क्योंकि यही एक असली टाइम है बचपन जीने का उसके बाद तो फिर कोई मतलब नहीं